जोंनि जायगायाव सरासनस्रायै नुबाय थानाय दाउफोरा जादों दाउब' दाउखा दाउस्रि दाउथु फेरेंगा बेबायदि दाउखौ जोङो जोंनि जायगायाव नुबाय थायो आरो बेजों लोगोसे दाउ सखा गोबां रोखोमनि जोङो दाउ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव आरो जोंनि जायगायाव नुबाय थानाय दाउ हिसाबै आङो दाउब'खौ साबसिन मोनो दाउब'आ ना जायो आरो जोङो बेखौ बांसिनै बिलो एबा दुब्लि फोथारफोराव नुनो मोनो जोंनि जायगायाव बांद्राय बिलो गैयै हिसाबै जोङो दुब्लि फोथारावनो बांसिन दाउब' दाउखौ नुनो मोनो जेब्ला फोथाराव दै सोयो दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखा हायो आरो दैज्लां बोथोराव जेब्ला माइ गायनो दुब्लि फोथाराव दै सोयो अब्ला जोंनि जायगाफ्राव गोबां गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दाउब'आ बिरबोनानै फैयो आरो बेयावहाय बिथांमोना आदार जायो गेलेफैयो बिरबोनानै जोंनि जायगाखौ समायना खालामो जोंनि जायगायाव गुबुन गुबुन दाउ दङब्लाबो आं गाव दाउफोरनि मादाव दाउब'खौनो साबसिन मोनो आरो दाउब'आ जोंनि जायगायाव फैनानै औवाबारिफ्राव बिथांमोना बासा बोयो आरो बासा बोनानै बिथांमोना गावनि जोलैखौ बांहोयो जोंनि जायगायाव बांसिनै दैज्लां बोथोराव जोङो दाउब'खौ दुब्लि फोथाराव नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिलोफोर दङ बै बिलोफोरावबो दाउब'खौ जोङो नुनो मोनो